ہمارے مُلک میں پہلے اسپتال بہت دور دور پر ہُوا کرتے تھے جس سے اگر مریض بیمار بھی پڑ جاتا تھا تو وہ گھر میں ہی اپنا گھریلو علاج اگر ہاسپیٹل تک نہ جا پائے وہ گھر میں ہی علاج کر لیتا تھا از اب ہمارے یہاں اسپتال بھی کئی سارے ہو گئے ہیں اور علاج بھی سَستے سے سَستا ہو گیا ہے لیکن جب کووڈ کی مہاماری آئی تھی اُس میں تو لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو بہت تنگی پریشانی ہوئی وہ مریض بھی بہت بڑھ گئے اور اسپتال میں بہت بڑھ گئے تھے تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے آس پاس صفائی رکھیں اچھی صحت کے لیے سوستھ رہیں گے اور دیکھ بھال حاصل کرنے کے لیے ہمیں صاف سُتھرا ماحول بنا کر رکھنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اسپتال بھی جا سکتے ہیں